हैल्लो हांजी हांजी बोल्लो ठीक ठाक माराज तुस सनाओ पना हांजी बनाई दिन्ने आं माराज थोह्ड़ा कम्म ऐ फसे दा उत्थै लग्गे दे ऐ ते थोह्ड़े चिरे बाद असै बेल्ला होना ऐ ध्याड़ी माराज थोआनू पता ते ऐ हु'न मिस्त्री दी ध्याड़ी इसलै नौ सौ रपेआ चला दी ऐ ते जेह्ड़े मजदूरा दी ध्याड़ी ऐ ओह् इसलै पंज सौ चला दी ऐ अगर ठेका करगे ते फिर ठेका थोआढ़ा कोई खर्चा फिर ठेके कन्नै पता केह् होंदा माराज मैं थोआनू अप्पू समझान्ना अपने बंदे ओ तुस ठेके कन्नै सिस्टम एह् होंदा कि जिसलै घर बनाना होऐ ते घर थोआड़ा मतलब घर ते ठीक बन दा पर ठे ठेके कन्नै एह् सारा एह् होंदा कि घर कोई रंगता रूंगता अग्गे पिच्छै होई जंदा थोह्ड़ा घर दा मकान थोह्ड़ा शैल निं बन दा ऐ ते धैड़ी कन्नै थोआड़ा शैल बनिंदा हां मिस्त्री केह् पता लग्गै गै निं और भेइये शेइये लाई ओड़दा बंदा

आहो बाटर प्रूफ कोई चक्कर निं थोआनू बनाई देगे बाटर प्रूफ कोई लीकेज निं होग थोआड़ी हां हां गल्ल स्हेई ऐ थोआढ़ी हां कोई इन्ना बंदा ओह् ते होंदा नेईं ऐ इक्कै बारी खर्चोंदा पैसा कोई बार बार थोह्ड़े खर्चोंदा हू'न कोई गल्ल नेईं मैं इक कम्म करना निं ऐ धैड़ी लाइयै औन्ना शाम्मी ते थोआड़े कोल लान्ना आऊं चक्कर इक बेहियै सलाह् करने आं थोआड़े कोल गै औन्ने आं अस ते बेहियै सलाह् करने आं हां ते करी दिन्ने कम्म गी आहो कोई चक्कर निं शाम्मी औन्ने आं फ्ही थोआड़े कोल गप्प शप्प मारने आं कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ